आम तरीका सँ यदि देखल जाए तऽ परिवहनमे सभसँ बेसी हमरा सभकेँ बस भेटैत अछि एहि बस से तऽ हमसभ जाइत छी सभ दिन जाइत छी सभ दिन अबैत छी कोनो दिक्कत दिक्कत एतबे एहि जे सीट नहि भेटैत अछि आ जेना यादगारक प्रश्न छै तऽ यादगार इयाह जे कखनो हमसभ ठाढ़ जाइ छी आ जँ सीट भेट गेल तऽ वएहे चीज हमरा सभ लेल यादगार भऽ जाइत अछि आ नहि तऽ ठाढ़े ठाढ़े जाउ ठाढ़े ठाढ़े आउ आ पैर दुखा रहल अछि किछु कहि नहि सकै छी बस ठाढ़े रहू इएह सभसँ बेसी हमरा सभ लेल यादगार अछि कि हमसभ बस सँ गेलहुँ एलहुँ केना अयलहुॅं गेलहुँ ई सभ दिन ध्याने रहैया आ हरदम इएह रहैया ओह जायके तऽ अछिये ठाढ़े जाएब की कऽ सकै छी इएह चीज रहैया